जोंनि ओनसोलनि दोरोंआरि गेलेमुफोरा जेरै फुटबल भलिबल काबादि बायदि बायदि आरो जों बेखौ माखासे गामि ओनसोलफोरावहाय जोंनि ओनसोल ओरैनो सोरबा सोरबाया टाइमपास खालामनो होननानै गेलेयो नाथाय बेबायदि नङा जों बेखौहाय मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे बाहागो होननानैहाय जोङो साननानै लानानै आरो मोजाङै गेलेनांगोन आरो हायोब्ला जायफोर गेलेनायाव आखा फाखा बैफोर सुबुंफोरखौहाय मोनसे क्लाबनि गेजेरजों बा गामिनि कमिटिफोरनि गेजेरजोंहाय लिंहरलायनानै खावलायहरनानै फोरोंथाइ लानानैहाय गेलेयोब्ला मोजां जायो आरो सानसे गेलेनायजोंनो जों जोंनि माखासे जिउनि थांखिसिम सहैनो हायो

मुंदांखा सासे गेलेगिरि जानो हायो